हांव एकदां ल्हान आशिल्लो तेन्ना हांवे एके टिचरीक म्हाजे एक ग्रिटिंग कार्ड करून दिल्लें तिचो बर्थडे आशिल्लो तेन्ना सो म्हाका बरें दिसलें खूब आनी तिकाय तें खूब आवडलें तेन्ना हांव चित्रां बी खूब काडटालो आनी म्हाका खूब चित्रां काडपाक मागीर पेंटिंग करपाक खूब आवडटालें सो तेन्ना हांव फंकशन्स जावं कितें अशी आमची दिवाळी आसता गणेश चथुर्ती आसता तेन्ना हांव ग्रिटिंग कार्ड्स करतालो आनी म्हज्या फ्रेंडांक जावं टिचरींक दितालो म्हाका तो एक टिचरीक दिल्लें हांवे कार्ड तो एक इनसिडंट म्हाका तो याद जालो म्हाका हातान स्वता कितें तयार केल्लें एक कसलीय कला ती म्हाका खूब आवडटा तें चीत्र आसूं ना जाल्यार तें कितें ग्रिटिंग कार्ड आसूं ना जाल्यार कसले तरेचो एक शॉपीस आसूं कितेंय आसूं तें तें एक मनान केल्लें आसता स्वता मेहनत केल्ली आसता दुसऱ्या खातीर सो तें केन्नाय कोणाकूय दिता जावं म्हाका स्वता तसलें कितें मेळटा जाल्यार तें खूब एक आवडिचें जावून उरता मनांत उरता ताची एक छाया आनी ताची एक वेगळीच कांती आसता